जि'यां कि नमां बच्चा जन्मदा ते ओह्दी बड़ी देखभाल करना पौंदी उसी बी कोई बी पशाब बिच गै नी रवै कोई बी उसी कपड़े नुआढ़े चेंज करो कोई ओह् नी होई जा पौडर डटोल पौडर लगाओ कोई किश बच्चा ते चार म्हीने दे अंदर कुछ खाई नी सकदा दुद्ध गै पी सकदा ज्यादा ओह्दे बाद च जाइयै थोह्ड़ा थोह्ड़ा उसी कोई दलिया ते ओह् बी कोई खिचड़ी देओ बच्चे दी बड़ी सांभ करना पौंदी कि बच्चा कुतै डिग्गी नी जा कुतै लग्गी नी जा उसी कोई बी की के बच्चा सनाई नी सकदा अजे बच्चा कोई बोल्ली ते नी सकदा ऐ तां तक्कर की कि ओह्दी बड़ी देखभाल ऐ ओह्दी बड़ी करना पौंदी ऐ तां तगर उसी बी कुतै गंदे च नी रवे कोई बमार नी होई जा उसी जेह्दे कन्नै उसी कोई इन्फैक्शन गै नी होई जा कि उसी बड़े साफ सफाई च रक्खना पौंदा निक्के बच्चे गी खाने गी बी नुआढ़ी ओह् करना पौंदी नुआढ़ी देखभाल टैम टैम सिर उसी दुद्ध देना पौंदा कोई बी जे सेही ऐ कि हुन खाना आस्तै कोई होई बी चीज खाई सकदा बिस्कुट दऊ उड़ो फ्ही जेल्लै चार त्रै चार म्हीने दा होई जा फ्ही थोह्ड़ा थोह्ड़ा कोई गर्मियां होन बड़ियां कोई पानी नी उसी थोह्ड़ी पानी बी पलाना पौंदा कि जेह्दे कन्नै कि बच्चा कोई बमार नी होई जा की जां कोई बी नी नुआढ़ी बड़ी देखभाल रक्खना पौंदी जेह्दे कन्नै बच्चा कुतै गंदे च नी रेही जा कोई नुआढ़े कपड़े नी मैले होन कोई कियां कोई बड़ी साफ सफाई च रक्खना पौंदा बच्चा कि जेह्दे कन्नै कि उसी कोई इन्फैक्शन नी होई जा आं ते बड़ा के ध्यान रक्खना पौंदा निक्के बच्चे दा की के उसगी कोई कल्ले बी नी इक मैंट छोड़ना होंदा भाई जेह्दे कन्नै भाई बच्चे गी ओह् कोई सनाई ते थोह्ड़े सकदा उसी कोई ढिड्ड पीड़ होग किश होग सनाई ते नी सकदा निक्का बच्चा ओह्दी कोई आपूं के नुआढ़ी रक्खने पौंदी ऐ देखभाल भाई जेह्दे कन्ने बच्चे गी कोई दिक्खना पौंदा कि बच्चा रोंदा ऐ उसी कोई एह् देना पौंदा पानी देना पौंदा खबरै प्यास होवे उसी लग्गी दी भुक्ख होवे लग्गी दी कि टैम टैम सिर उसी दुद्ध देना पौंदा कि टाइम टाइम सिर उसी खलाओ किश कि जेह्दे कन्ने की बच्चा ठीक रवे फी एह् नी ऐ